जय झूलेलाल नंढे हूंदे असां पहलवाननि सां गॾु माना रहंदासीं असांजा पपा पाण पहलवान हूंदा हुआ इन करे असांखे उहे दारासिंग जे कुश्तीअ ते वठी हलंदा दारासिंग जूं पिक्चरूं ॾेखारींदा हुया भई जीअं असांमें उहो जोश जाॻे पंहिंजी सिहत खे बरक़रारु रखण जो त इनकरे असां जेको आहे असांजो दारासिंग जेको आहे हिंदुस्तान जो पहलवान जेको आहे रुस्तम ए हिंद आ्हे उनखे ॾिसी करे असां में जोश जाॻंदो हुयो उनजो फोटु रखी करे असां रोज़ु कसरत कंदा हुआसे डुकूं पाईंदा हुआसे ऐं पाण खे हिसाबु किताबु सां हलाईंदा हुआसे भई असां तंदुरुस्तु रहूं ऐं तंदुरुस्तीअ जो फ़ाइदो इनकरे एॾो थियो असांखे जो अॼु ॾींहं ताईं जो आहे असांखे कंहिं बि भॻवान जी दया सां दवा जी ज़रूरत न पई आहे ऐं असां अॼु ॾींहं ताईं भले ओतिरो जेतिरो करे सघंदा हुआसीं पहिरियों ओतिरो कोन था करे सघऊं पर तॾहिं बि अञां ताईं उहो जेको आहे जुनूनु असांमें बरक़रारु आहे जो असां पाण खे फिट रखण जी कोशिशि पिया कयूं ऐं जेतिरो थी सघे असां पंधु कंदा आहियूं वधीक ऑटोरिक्षा गॾियुनि जो साइकिलियुनि जो उहो शौंक़ु नाहे पंध में असां विश्वास कंदा आहियूं ऐं उनसां ई असां तंदुरुस्तु रहंदा आहियूं ऐं असां इनकरे इनखे अञा ताईं डेवलप न जेसिताईं असां जीअरा आहियूं असां हीअ ॻाल्हि कंदा रहंदासे जीअं तंदुरुस्तु रहूं पाण बि तंदुरुस्तु रहूं ऐं ॿियनि खे बि कमु अची सघूं जय झूलेलाल